कुछ दिन पैह्ले में इक मीशो दा पार्सल मंगाया जेह्दे बिच में किश कमीचां नवाइयां जेह्ड़ियां बड़ियां शैल आइयां ते मेरा जेह्ड़ा पैह्ला प्रोडक्ट दा मीशो कन्नै एक्सपीरियंस हा ओह् बड़ा गै शैल रेहा